گوتم بدھ نگر ضلع میں دستیاب کچھ مقامی نقل و حمل کا اختیار کیا ہے یہ اختیار وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے اور باہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے جیسے کہ آٹو رکشا ٹرین اور میٹرو ہوگئی ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں اب کسی بھی چیز کا انتطار نہیں کرنا پڑتا ہم لوگ فون اٹھاتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اولا کار بک کر لیتے ہیں جس سے کہ وہ ہمیں وہیں پر چھوڑ دیتا ہے ہمیں بہت ایزی ہو جاتا ہے آنے جانے کے لیے اور ہمیں اگر ہمیں ہم کسی کا انتظار نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو پہلے وہ آئے گا پھر ہمیں لے کے جائے گا ہم جیسے ہی اولا کار بک کریں گے وہ ترنت ہی آ جاتی ہے ہماری لوکیشن سینڈ کرتے ہی اور ہمیں بہت ایزی ہو جاتا ہے اور ہمارا کام جلد سے جلد بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں کہیں آنے جانے کے لیے بھی بہت ایزی رہتا ہے ہمیں پیدل نہیں جانا پڑتا سائیکلس ہوگئی ہماری اس سے بھی ہم بہت ایزی طریقے سے وہاں جا سکتے ہیں